गळो दुखपाक अनेक कारणां आसात थंड उदक पिलें जाल्यार थंडेंत गेलें जाल्यार एकाद्या दवांक गेलो जाल्यार मनशाक थंडी जावन गळो दुखता गळो दुखल्या त्या बरोबर गळ्या कडेन खोखली येता त्याच बरोबर गळो परत परत खाज येता त्याच बरोबर खाजवल्या त्या बरोबर बरोच त्रास जाता आवाज सुद्दां येनात आवाज बारीक बरो सुटना त्याच बरोबर ते कमी जावपा खातीर आमी घरा कडेन काही उपाय करपाक जाता ताका लागून आमी घरा कडेन केन्नाय एकादे कसाय जावं कसायेक आमीं तुळशीचीं पानां पेरिणींची पानां त्याच बरोबर आलें बाकीचें जें घरा कडेन जें जें कितें जाता अडाळशाचीं पानां जावं लिंबाचीं पानां मिरयां मसाल्याचे थोडेशे पदार्थ जे आसात ते कसायेक घालून तो कसाय आमी घरा कडेन घेवपाक जाता त्याच बरोबर गळो दुखलो जाल्यार इतर इतर जें कितें आसा मिठाचो गळगळो घेवन त्या पद्दतीनय बी तें गळो जें दुखणें बरें करपाक जाता